خاندان میں مرد اور عورت کا یہ رول ہے کہ مرد باہر جا کے کماتا ہے اور مطلب کہ جو اوپر کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں اور جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے گھر گرہستی چلاتی ہے پیسے بچاتی ہے کچن کا کام کرتی ہے پورا گھر کا کام کرتی ہے سب کو سنبھالتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے اور مطلب ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے اور جو کہ مطلب کہ آج کل یہ ہے کہ عورت گھر کے ساتھ ساتھ باہر کا بھی کام کرتی ہے اور مطلب کہ بہت زیادہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آدمی باہر کا ہی کام کرے گا اور عورت گھر کا ہی کام کرے گی عورت باہر کا کام نہیں کر سکتی اور آدمی ہے گھر کا کام نہیں کر سکتا اب ایسا نہیں ہے اب عورت اور آدمی گھر کا اور باہر کا دونوں کا کام کر سکتے ہیں لیکن میں بہت ہیلپ فل بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے اور جیون بہت خوش حال جیا جاتا ہے